नही बोलिए ने आवाज ने जाइ हइ हँ कोन चीज कोन चीज फल लेबै हम दैल छियै सेब रखने सेब के दू सए रुपये आ नारिकेर दू सए बीस आ सन्तरा हैशइ दू सए पचास ओ हइ एक सए सात

की कहलियै फिरो कोन चीज बला फल लेबै

अच्छा अंगूरके रेट होते एक सए रुपये केला हिके अस्सी रूपे आ केला हिके अस्सी रुपये दर्जन अनार लेबै अनार हिके तीन सए तीन सए रुपये किलो की कहलियै ई नहि जाने हिये अभी महँगा समैये छै तेॅं अभी ने दू तीन दिन होइ छै रेट सब चीजके बैढ़ि गेलै दू दिन पहिने रहै कम रेट अभी रेट गेलै हैन बैढ़ि हमरो किछु नैहि बचतै तऽ हम केना बेच लियै एतना सस्तामे आइ सब फल तऽ ताजे सुबहमे आनने छलीयै ठीक छै कोन चीज कोन चीज बला लेबै कतना कखनी भेजेबै आदमी आर भेजेबै तब ने बारा वला हइ एगो छोटो वला सुबहन सब अयलै हन तऽ ताजा हेतो